असांजे स्कूल जे स्लेबस में त कंहिं प्रकार जी धार्मिक शिक्षा असांखे कोन मिली आहे त हीअ त जेकी बि शिक्षा असांखे मिली आहे त कुझु घर वारनि ॾिनी आहे या ख़ुदि असां कंहिं किताबनि सां पढ़ी आहे या कंहिं मीडिया सोशल मीडिया या यूट्यूब सां असां ॾिसंदा आहियूं त जेंहिंजे द्वारां असांखे मिलंदी आहे यां कॾहिं मंदर वेंदा आहियूं त वॾा ॿुधाईंदा आहिनि जेके ॻाल्हियूं त उहे असांखे जानकारी मिलंदी आहे त जेके असां ॻाल्हियूं इहे बचपन में सिखियूं आहिनि वॾनि खां ऐं त इहा असांजे धार्मिक जे जीवन खे प्रभावित कंदा आहिनि ऐं जेको मतिलबु हीअ असांजी लाइफ खे मतिलबु थोरो हुन प्रकार सां हलाईंदो आहे जंहिं प्रकार सां असां धार्मिक असांजी वीचार धारा रहंदी आहे ऐं कंहिंजे प्रति दया जी भावना रहंदी आहे ऐं समाज जे जे प्रति कंहिं संस्था जे प्रति पाण सचंदा आहियूं की पाण कुझु कमु कयूं को हुन में असां योगदान कयूं त हीअ वीचार धारा जेका असांजे मन में उत्पन थींदी आ्हे त उहा पहिरीं वीचार थींदा आहिनि पोइ असांजा कर्म ठहंदा आहिनि ऐं कर्मनि सां असांजो अॻियां जीवन जो वहिंवारु ठहंदो आहे त इहा शरूआत में त पहिरीं सभु कुझु पंहिंजो नीजी रूप में रहंदो आहे की मां अगरि उथंदमि जल्दी भॻिवान जी मुर्ती धुईंदुमि भॻिवान खे अगरबत्ती कंदुमि या का सुठी ॻाल्हियूं कंदुमि त पहिरीं त मूं में ख़ुदि में चेंज ईंदो ऐं धीरे धीरे मूंखे ॾिसी करे थी सघे थो चारि ॼणा ॿे मटन अऊं आसां जे समाज में कुझु कुझु योगदान पाण ॾींदासीं त हुन में समाजिक थोरो थोरो बदिलाउ ईंदो आहे त शरूआत नंढे सां थींदी आहे कॾहिं कॾहिं उहा शरूआत पोइ वॾी थी वेंदी आहे